हेलो नमस्कार

कौन अरमान कौन कौन था वो

अच्छा अच्छा बताइए

तो कब हुआ ट्रांसफ़र तो यार आप मतलब आधी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद आप तबादला ले रहें हैं इस में तो बहुत होगा आप पढ़ाई कैसे कंटीन्यू करेंगे आगे जाएंगे तो जी जी जी अच्छा अच्छा नहीं परंतु आप ख़ुद ही कोर्स में आपका ट्रांसफ़र होगा तो दिक्कत नहीं होगी एडमिशन लेने में क्योंकि अब तो सीटें फ़ुल हो चुकी है अच्छा अच्छा तो फिर आप आवेदन लिख कर दीजिए और इतना जल्दी तो नहीं हो ज पाएगा आपको कब जाना है उज्जैन हाँ तो इतना तो कम से कम पंद्रह बीस दिन तो लगेंगे क्योंकि आवेदन करिए पूरी फ़ीस भरिए और फ़ीस वापस नहीं में ही होगी हाँ फीस का ख़याल रखिए है ना कि अगर कि आपने जो राशि जमा की है वो और ये जो आप टी सी ले रहे हैं उसका आपको अलग से अलग वो देना पड़ेगा भुगतान है ना और ये सब करने के बाद आप अपनी मार्कशीट और और जो है अंक सूची की सारी फ़ोटोकॉपी लगा कर आप कार्यालय में जमा करिए और कार्यालय और पुस्तकालय से नोट दस्तावेज़ पर साइन करवा की फिर हमारे पास आइए तो आपको टी सी मिल पाएगी बताएं कम से कम पंद्रह दिन तो लगेंगे ही क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें होंगी फिर मैं आपके मान लीजिए कोई पुस्तक नहीं जमा किए तो आपको पूरी पुस्तकें जमा करनी पड़ेंगी नहीं आपने कर दी है परंतु अपने विभाग से तो पता करेंगे ना कि भाई आपने जमा की कि नहीं हम कैसे मान लें तो ठीक है आप ही आवेदन प्रस्तुत करिए और फिर आइए हम से है ना आप हमारे दफ़्तर में आ कर हम से मिलिए ठीक है और फिर हम जी जी जी जी नहीं बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए है ना चलिए चलिए ठीक है जी जी जी जी जी चलिए मैं समझ पा रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम है ना ठीक है ठीक है मैं आप आइए दफ़्तर आइए फिर बात करते हैं